ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اسلام میں اسلام میں تہوار اچھے مناتے ہیں رمضان اور بقرعید تہوار ہے یعنی کہ عید ہے اسے ہمارے خاندان میں بہت اچّھے سے مناتے ہیں رمضان آتا ہے رمضان رمضان آتا ہے تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اچّھا اچّھا پکوان کرتے ہیں اور تیس روزے مکمل ہونے کے بعد میں عید کا دن آتا ہے اور عید کی صبح صبح اٹھ کر غسل لیتے ہیں ناخن تراشتے ہیں کچھ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جاتے ہیں عیدگاہ جاتے ہوئے کہتے ہیں اَللّہُ اکبر اللّہُ اکبر لا الٰہ الّا اللّہ اللّہُ اکبر اللّہُ اکبر و ِللّہِ الحمد تمام آدمی ایک راستے سے جاتے ہے اور دوسرے راستے سے یہی طلبیہ کہتے ہوئے آتے ہیں گھر میں عورتیں بھی رہتی ہے وہ بھی عورتیں غسل کرتی ہیں ناخن تراشتی ہے اچّھی طرح سے عید کی نماز ادا کرتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اچھا اچھا پکوان کرتے ہیں کئی لوگ چکن بریانی بناتے ہیں اور یا پھر چکن سکسٹی فائیو رومالی روٹی بناتے ہیں اچّھے اچّھے پکوان ہوتے ہیں اچّھی غذا اچّھی اچّھی چیزیں کھاتے ہیں اچھی چیزیں کھاتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ ملاتے وقت یغفرُ اللّہ لنا وَلکُم اَجمعین کہتے ہیں قبرستان کو جاتے ہیں تا کہ وہ اپنے مرحومین سے مل سکے ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھ سکے اس کے بعد آتے ہیں پھر اپنے گھر والوں سے خاندان سے عید ملتے ہیں عید کے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے کے دلوں میں جو بھی رہ جو بھی شکایتیں رہتی ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں تا کہ آئندہ سال ہم رہیں یا نہ رہیں اسی طرح کہہ کر اپنے اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں اللّہ سے توبہ مانگتے ہیں مغفرت کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اس سے آپس میں دو لوگ جو ملتے ہیں ان کے دلوں کو اللّہ تعالی صاف کر دیتا ہے اسی طرح قربانی کرتے ہیں قربانی بھی دس ذی الحجہ کو کرتے ہے دس ذی الحجہ کو بھی اسی طرح غسل کرتے ہے اسی طرح طلبیہ پڑھتے ہیں اسی طرح آتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے سے آپس میں گلے ملتے ہیں اس کے بعد قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السّلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں گھر کے ببچّے تمام افراد لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں ہر عید آنے پر بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے پہننے کو ملے گا ہم نئی چیز میٹھی چیز کھانے کو ملے گا اور خاص طور سے بچے تو شیر خورمے کے بہت شوقین ہوتے ہیں تمام اپنے والدین ہمارے لیے اپنے بچّوں کے لیے میٹھی چیز بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور تمام افراد کے پاس جانے کی کوشش ہوتی ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ لوگ ہم سے آ کر عید ملتے ہیں ہم عیدی دیتے ہیں اور عیدی ہم ان کو دیتے ہیں اور ہم سے جو بڑے ہے وہ لوگ ہم کو عیدی دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے مذہب میں عید کو بہت اچّھی چیز مانا جاتا ہے اسلام کی سب سے بڑی عید بقرعید کو قرار دیا ہے کیونکہ اس ماہ میں ابراہیم علیہ السّلام نے نے ابراہیم علیہ السّلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذَبح کرنے کا امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے اسی لیے ہم یہ عید کو مناتے ہیں